मेरे अनुसार जो योग के जो सिद्धांत हैं उनको जो योगा मैट से दूर अपने दैनिक जीवन में जो लागू किया जा सकता है बिल्कुल उसको वह जो है लागू करना भी चाहिए जिससे हमारे जो योग हैं उनके जो सिद्धांत है उनको बहुत ही यह अच्छा जीवन फ़ायदा मिलता है हमारे जो जीवन में काफ़ी सारे सुख हैं जो बिल्कुल ऐसे मिलते हैं इसलिए जो योग है बिल्कुल उनसे बहुत ही फ़ायदा मिलता है और हमारे दैनिक जीवन में इनको हमें बनाना चाहिए रेगुलर के रूप में तो इसलिए जो योग है बिल्कुल ही मनुष्य के जो स्वास्थय है बिल्कुल उसको ठीक रखता है इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य को जो है योग प्रत्येक प्रतिदिन योगा है वह करना चाहिए